जादा दिन पौधाके देखभाल नहि करै से जे पौधा सूख जाय छै ओकरा ओकरा फिरसे हराभरा करैके लिए सुबह शाम पानी दै के पड़ै छै खाद्य दै के पड़ै छै गोबर सारा सब्जी जे सड़ गल जाय छै उहो दै ओहो दै ओहो दै ओहो दै दैत पेड़ पौधा पेड़ पौधामे खाद्यके काम करै काम खाद्यके काम करै छै जेकरा से जेकरा कारणसँ पौधा फेरसँ हराभरा हो जाय छै आओर सुबह शाम पानी दै के कारण सुबह शाम पानी दैके चाही पानी दैके चाही देखभाल करैके चाही खाद्य दैके चाही दबाइ दैके चाही ताकि कोइ कीड़ा मकोड़ा नहि लगै ओकरा हानि नहि पहुँचाबै आओर इतना ध्यान रखै कऽ चाही कि ओ पेड़ पौधा धूप ई धूपके संपर्कमे छै कि नहि जे धूप जे छै पेड़ पौधाके पेड़ पौधाके अथी के लिए बहुत ही लाभदायक लाभदायक होय छै और ओकरा से पेड़ पौधा बहुत जल्द ही हराभरा हो जाय छै धूप नहि होबेके कारण पेड़ पौधा सूखि भी जाय छै आओर जादा धूप होयके कारण पेड़ पौधा पेड़ पौधा भी सुखै छै